जय झूलेलाल असांजे हिसाब सां खेती समाज जी भलाई लाइ ॾाढो कुझु शुभ धन आहे असां खेती कॾहिं जीवन में कई कोन्हे असांजे वॾनि ॾाॾा ॾाॾीनि उन्हनि खेती कई हुई असांखे हुन खेतीअ जे बारे में जानकारी कोन्हे पर खेती सां ई पंहिंजो इहो भारत वर्ष सॼो इहो हले थो अॼु पाण वटि खेती आहे अन आहे अनाज आहे ॾाढी कुझु आहिनि जेको पाण पूरे विश्व खे पाण हुनजो पूरे विश्व खे हुनजो पाणो पहुचायूं था इन करे भारत वर्ष खेतीअ जो ॾाढो कुझु प्रधान देश आहे ऐं खेतीअ सां ई ॾाढो कुझु मिले थो मक़सदु अॼु खेती आहे त अन आहे त पाण जीअऊं था अगरि खेती न हूंदी त सम्झो जीअण ॾाढो मुश्किलु थी वेंदो हिन करे पंहिंजे भारत में खेती जी ॾाढी वॾी महिम महिमा आहे हिन खेत सां ई अॼु पंहिंजे भारत वर्ष खे सुञाणो वञे थो ऐं खेती हूंदी त हीअ भारत जो भारत सभिनी खे अन पोहचाए थो ऐं खेती सां ई मनुष्य जीवन जो उध्धान ओ उध्धान बि थिए थो जय झूलेलाल